हेलो प्रणाम सर बोले जो वोटर लिस्ट में मेरा नाम आया है हम नया नया है अभी हमको समझ में नहीं है तो वोट ऊट अगर गिराना होगा तो क्या सब ले कर जाना होगा कैसे हमको समझ नहीं है डर लगता है थोड़ा सा बता सकते हैं

जी है आई डी तो है पैन कार्ड हुआ आधार कार्ड हुआ मतलब और सारा है ली पहचान पत्र के अलावा और है सर्टिफिकेट है मेरा प्रूफ़ है

जी जी जी जी जी जी सर एक ठो बात पूछना था जो मतलब आधार कार्ड तो है पहचान पत्र नहीं है तो वोट गिराने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा जी जी जी जी जी जी

और जी सर कंप्यूटराइज में बटन दबाने वाला होता है